जोंथ' संनायनि सिगां गासैखौबो जों थियारि खालामनानै लाखायो मानोना जोङो संनायाव जोङो मा संगोन बेखौहाय जोङो थियारि खालामखायो आरो नङाबा संनाय खावनायाथ' हथाथ जायाना मा संनोसैयावसो जेन' जोङो संग्राखौ माखौ संनांगौ बेखौथ' नुवा ना जोङो बेनिखायनो जोङो संनायनि सिगां गासिखौबो थियारि खालामना लाग्रोयो आरो जोङो जेरै संनो थाखाय बाजारनिफ्राइ मैगंफोर बायना लाबोयो बे मैगंफोरखौ संगोन होन्नानै जों रेदि खालामनानै लायो आरो संनायनि सिगां बे मैगंखौ सुयो सुनानै जेब्ला मैगं संनोसै अब्ला जों जोंनि गासैबो संनायाव नांगौ जानाय जेरै संख्रि फानलु हाल्दि मस्ला बायदिफोरखौ जोङो खाथियावनो दोननानै लानांगौ आरो अब्लासो जोङो थाबैनो बे संनायखौ थाव सेरनानै ओंख्रिखौ होना संनो हागोन आरो जेरै ओंखाम संनायाव जोङो सिगां माइरंखौ दैजों सुग्रोनांगौ नों बेसेबां संगोन बेखौ सुग्रोदो आरो सुनायनि उनाव नों बेखौ कुकार बा नङाबा नोंनि ओंखाम संग्रा जायखिया जा फोराव जेरै थौ इरि बेफोरावबो सुनानै जान्नो हायो आरो बेवहाय जोङो बेबायदिनो संनानै जानो हायो ओंखामफोरखौ आरो ओंख्रियाबो बिदिनो रेदि थाग्रोनांगौ सिगां गासैबो संनाय खावनाया संग्रा जेन'बा संग्रा जिरास संग्रा जिराद जिनिसफोरा रेदि थाग्रोनांगौ आरो जोंनि खाथियाव अब्लासो जोङो संनायखौ थाबैनो संनो हायो आरो थाबैनो जायो आरो संनाया